मधुमय बीमारी जे छै ई गावँ घरमे ई आम देखल जाइ छै गाँव घरमे ककरो भी हो जाइ छै ई बीमारी आमतौर बुजुर्गके हो जाइ छै या फिर युवामे भी देखल जाइ छै ई बीमारी ई बीमारीसँ बचय लए डॉक्टर भी बहुत किछु सलाह दै छै घरेलुमे कहल जाइ छै की जैसे की बहुत किछु नहि खाइके चाही जब ई बीमारी ककरो हो गेलय जैसे की आलू आओरके सब्जी या फिर आलू कुछो चीजमे आदमी जकरा होइ गेलय हन ई बीमारी उ कहय छै नहि खाइके चाही आलू उलू ई बीमारीके दौरान आर फेर अथी भी जैसे की गाँव घरमे बोलल जाइ छै की सुबह सबेरे सबेरे नङ्गा पयर अथी चलि सकय छै घासपर दुबीपर चलयके चाही स्वास्थ तऽ अच्छा रहबे करय छै ई बीमारी भी नियन्त्रित हो जाइ छै नियन्त्रणमे आबय लागय छै या फेर एकर जे भी अथी छै उ कम हो जाइ छै आर आर की तऽ आर खाइ लए कहय छै ई बीमारीमे गाँव घरमे कहल जाइ छै हमहुँ सुनलियै हन ई कहल जाइ छै की अथी जामुनके जे जड़ि होइ छै ओकरा दु चारि दिन सुखा सुखाय कऽ ओकर बाद ओकरा खाइके चाही ई बीमारीमे बहुत मदति करय छै कंट्रोल करयमे ई बीमारीके ई बीमारीके नियन्त्रणमे करय छै तऽ उसब खाइके चाही ई बीमारी आम तौरपर ककरो भी हो जाइ छै होइ जाइ छै तऽ फेर जल्दी छुटय नहि छै बहुत लम्बा चलय छै या फिर जल्दी छुटय नहि छै बीमारीके अथी बचबयके चाही नियन्त्रणमे रखयके चाही नियन्त्रित करयके चाही सबकिछु के खाइ इधर उधर किछु भी नहि खाइके चाही या फिर इधर उधरके सबसँ पहिले डॉक्टर कहय छै की इधर उधर किछु नहि खाहो बाहरी चीज या फिर उ चीज जकरासँ ई बढ़य आइ एगो तारीख का डॉक्टर कहय छै की ई बीमारी रहय छै अगर जे शरीरमे जे इन्सुलीन हार्मोन होइ छै उ अगर जे बढ़ि जाइ छै या फिर घटि जाइ छै तब ई बीमारी होइ छै अगर जँ उ घटि जाइ छै तऽ डॉक्टर भी इंजेक्शनके द्वारा दै छै या फिर दवाइ उबायके द्वारा दै छै तऽ ई सब चीज ई बीमारीमे नियन्त्रण रहि सकय छी आओर बचाव करि सकय छी